جی ہاں مجھے پالتو جانور بہت زیادہ پسند ہیں کیوں کہ وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور میرے گھر میں پالتو جانوروں میں پکری بکرے بلی یہ سب موجود ہیں جن کا ہم بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں ان کے کھانے پینے کا اور یہ سارے خیالات کرکے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم ان کا اتنا خیال رکھتے ہیں کیوں کہ وہ ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں اور کچھ پالتو جانور ہمیں نہیں پسند جیسے کہ جیسے کہ خرگوش کیوں کہ وہ اچھا ہوتا ہے دکھنے میں لیکن وہ ہمیں نہیں پسند اور اور بھی بہت سارے جانور ہیں جو ہم اپنے گھر میں رکھنا چاہیں گے